धोरोमनि बिथिङाव बुङोब्ला जोङो बोराइ जोलै एबा सेंग्रा जोलै बिबदि गैया बयबो धोरोमखौ सिबिनांगौ बयबो धोरोम सिबिसुला जानांगौ आरो बोराइ आरो सेंग्रा होननानै बुङोब्ला जोङो नोंगौ बोराइफोरखौनो बांसिन धोरोमाव जोङो लोब्बा थानायखौ नुनो मोनदों सेंग्रा जोलैनिख्रुइ आरो बोराइ जोलैफ्रानो बांसिन धोरोमखौ मानिबोदों सिबिबोदों फालिबोदों दा सेंग्रा आरो बोराइनि मादाव जोङो धोरोम फालिनायखौ जोङो रुजुयोब्ला जोङो मोननो हायो बोराइ जोलैखौनो जोङो बांसिन बे धोरोमाव लोब्बा थानाय आरो बोराइ जोलैफ्रानो बांसिन बे धोरोमनि धोरोमनि आखुफोरखौ जोङो मानिनायखौ नुनो मोनो सेंग्राफ्राबो धोरोमखौ मानियो नाथायब्ला जोङो बांसिनै बोराइफोरखौ धोरोमजों लोब्बा लाखिनायखौ जोङो नुनो मोनदों नाथाय आथिखालाव जोङो सेंग्रा जोलैफोरखौबो मन्दिर मजिद गिरजा बेबायदि धोरोम फसंथानफ्राव नुनोमोनदों बोराइ आरो बोराइ आरो सेंग्रा जोङो समान समान आथिखालाव धोरोम सिबिग्रा जायगाफ्राव थांनाय बाहागो लानाय आरो बेबायदि धोरोम सिबिनायखौ जोङो समान समान आथिखालाव नुनो मोनदों